मैं पैसा कमाने के लिए बहुत से काम करता हूँ जैसे कि मैं एक डिलीवरी चार्ज हूँ मैं डिलीवरी देता हूँ लोगों के घर घर जा कर और उसमें बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आती हैं लेकिन फिर भी मैं करता हूँ मैं जोमोत मैं जिमोटो की तरफ से काम करता हूँ औहर मैं पैसा कमाता हूँ उसके अंदर और मैक्सिमम मैं आठ से दस ऑर्डर डेली का करता हूँ और जब मैं संडे काे छुट्टी होता है तो मैं जिम में जाता हूँ वहाँ की जिम की सफाई करता हूँ और मैं वहाँ पर जिम की सफाई करके वहीं पर काम करता हूँ अपना

डिलीवरी चार्ज का काम करने के बाद जो मेरे पास समय बचता है मैं उसमें बच्चों को ट्यूसन भी पढ़ाता हूँ और मैं ऐसे ही पैसा कमाता हूँ और मैंने ये पैसा इसलिए चुना कर क्योंकि यह अभी सरल है और मैं इसमें अपनी पढ़ाई भी करता रहता हूँ ताकि कि मैं आगे और भी बड़ा कुछ कर सकूँ कभी कभी अगर जिस दिन छुट्टी रहेती है तो मैं अपने पापा के साथ जा कर काम कर लेता हूँ जैसे कि मैं दूध कलेक्ट करता हूँ उसका पनीर बना कर मार्केट में सप्लाई करता हूँ और फिर खेती बाड़ी भी अपनी है किसानी भी है तो उसमें भी जा कर फावड़ा चलाना हल चलाना और सारा काम करता हूँ वहाँ पर भी विनोइंग कोड़ना ओसाना ऐसे बहुत सारे काम होते हैं यही मैं करता हूँ और मैं इसलिए ये सब करता हूँ क्योंकि घर पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं मेरे सर के ऊपर और मैं ही सबसे बड़ा लड़का हूँ इसलिए ये सब मुझे करना पड़ता है और जो डिलीवरी चार्ज का काम है वो देखने में तो बहुत कठिन लगता है लेकिन मैं अपने काम में इस कद्र घुल मिल गया हूँ कि वो काम करते करते मुझे एक आदत सी लग गई है तो मैं काम करता रहता हूँ डिलेवरी चार्ज का और वहाँ से हमारे सर भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं कि मुझे बोनस और टिप भी मिलता है कस्टमर के यहाँ से और उसी टिप टिप से मैं और अधिक ज़्यादा कमा लेता हूँ जिससे एक तरा से मेरा इनकम बहुत ही अच्छा हो जाता है और और गाड़ी से जाना और गाड़ी से आना होता है यही मेरा काम है यही मैं डिलेवरी चार्ज यही करता हूँ और जब मैं जिम की जाता हूँ सफाई करने संडे के दिन तो वहाँ पर भी जिम ट्रेनर मुझे बहुत अच्छे खासे पैसे दे देते हैं कमाने के लिए यही मेरे पास मतलब एक अच्छा सा विचार है और मैं यही काम करता हूँ अपने पड़ोसियों के घर पर जा कर छोटा मोत छोटा मोटा काम कर लेता हूँ ओटो ओटो चलाने उन लोग को इधर से उधर करने के लिए जैसे संडे भी आ गया घर पर जा कर मैं ऑटो से उनका समान ला कर रख दिया दे दिया तो वो भी मुझे कुछ पैसा दे देते हैं इससे मतलब मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा इनकम सोर्स हो जाता है और कुछ भी नहीं फिर उसके बाद संडे के दिन जब मैं जिम में जाऊँगा फिर वहाँ से भी दोस्तों के साथ रहे के यही और जो पर्याप्त समय बचता है उसमें मैं अपने बच्चों को ट्यूसन भी पढ़ाता हूँ आठ घंटे डिमड आठ घंटे जेमाटो की तरफ काम करता हूँ औ फिर मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ तो जिसमें बहुत ज़्यादा बच्चे आते मेरे पास पढ़ने के लिए और मैं उन लोगों को पढ़ाता हूँ और पापा के साथ जब जाता हूँ दूध कलेक्ट करने गाँव में घूम घूम कर तो वहाँ पर भी अच्छा इनकम इनका इनकम सोर्स आता है मेरा तो मैं ये रास्ता इसलिए चूज किया हूँ क्योंकि अभी मेरे पास कोई खास वजह नही है औ पैसों की कमी की वजह से मुझे ये सब करना पड़ता है